بیک کے سفر میں بہت مزہ آتا ہے کیوںکہ اس میں فل تیاری کرتے ہیں جیسے کہ جوتا ہوا اور ہیلمیٹ ہوا جیسے کار گاڑی کا کاغذ ووغذ ہوا گاڑی کا کاغذ ووغذ لیتے ہیں اور ہیلمیٹ گاڑی کا لیتے ہیں اور اپنا جو بھی وہ رہتا ہے اب بیک کے چار پانچ بیک ہی رہتا ہے اس میں بیک پہ جاتے ہیں اچھا بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں بیک کا سواری ہی اچھا لگتا ہے گھومنے میں بھی مزہ آتا ہے دو چار بیک بھی رہتا ہے ساتھ میں اور پھر دور دور لمبا سفر جاتے ہیں تو بیک سے اچھا لگتا ہے بیک چاروں طر نظارہ بھی اچھا لگتا ہے چار پانچ بیک ہی رہتا ہے اور اس سے دور سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو بھی رہتا ہے کاغذ ووغذ کا ذریعہ رہتا ہے وہ سب اپنے تیاری بڑھیا سے خوب اچھا سے کر لیتے ہیں کسی کا کچھ بھی ہوجائے جیسے ہیلمیٹ راہ کر رہنے سے اپنا سب کچھ جو ہے سیفٹی میں رہتا ہے اور جوتا بھی پہننے سے سیفٹی میں انسان رہتا ہے بیک پہ خاص کر کے بیک پہ اور اس میں سیفٹی سے رہتا ہے اور کاغذ ہو جیسے کوئی روکا بھائی گاڑی کا کاغذ دکھاؤ تو بیک پہ رہے گا تو اپنا کاغذ لینے کا مطلب ہوا کہ کوئی پولیس ولیس روکا تو بھائی کاغذ دکھاؤ تو اس کو کاغذ دکھا دیا جاتا ہے گاڑی بیک کا بیک کاغذ دکھاؤ تو اس کو سب دے دے دیتے ہیں تو فل مزہ آتا ہے گھومنے میں بھی اور چلنے میں بھی تو اس سب کا تیاری ہم خود اج کرتے ہیں اس گھر بھی مزہ آتا ہے تیاری جب کرتے ہیں دوستوں اور کے ساتھ اور جو بھی دوست رہتا ہے چار پانچ چھ سات بیک رہتا ہے آرام سے اس میں جاتے ہیں اور دوست یار خوب انجوائے لے کے جاتے ہیں جو بھی سفر میں جاتے ہیں سب کے پاس اپنا ہیلمیٹ رہتا ہے اپنا جوتا رہتا ہے اپنا گائے بینک کا کاغذ ووگج رہتا ہے آ بس جو جو آدمی رہتا ہے وہ سب کچھ اپنا سیپٹی میں رہتا ہے انسان جب چلتا ہے تو روڈ پہ بھی بائک لے کے تو اچھا لگتا ہے روڈ پہ جو کہتا ہے ہاں آدمی بھی ہاں جو پورا پھل سیپٹی میں ہے بائک پہ اچھا لگتا ہے اگلا بھی دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور ادھر سے ادھر سے بھی آدمی دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور دوستوں اور میں بھی کش دوستوں اور میں بھی خوب مزہ آتا ہے جب بائک پہ سفر ہو تو کس کو نہیں مزہ آئے گا بائک پہ تو خوب اچھا لگتا ہے اور بائک پہ گھومنا بھی بہت اچھا لگتا ہے بائک ہوتا ہی ایسا جو فو سب کچھ رہے اپنا پاس گاڑی کا کاغذ گاڑی کا ہیلمیٹ اور پیر میں جوتا ووتا اور یہ سب اچھا لگتا ہے جہاں بھی جاؤ تو سیپٹی میں رہیے اس سے اپنا بھی سرکشا رہتا ہے آگے آگے والا کا بھی سرکشا رہتا ہے بائک میں یہی سب ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے سن دیکھنے بھی اچھا لگتا ہے اور دور لمبا سفر ہو تو یہ سب اتنا بھی سب سب کچھ سے سیپٹی بھی رہتا ہے کچھ بھی ادھر ادھر سے نہ ہو اور ادھر سے ادھر نہ ہو اور گاڑی کا کاغذ ووغذ سب کچھ تیاری کر کے دینا پڑتا ہے